آپ نے پہلے ڈاک ٹکٹ سکے چٹانے کیا جمع کیں اور آج وہ آپ کے لیے کیا قیمت رکھتے ہیں ڈاک ٹکٹ جمع کیے ہیں تو وہ شوقیہ جمع کیے کہ الگ الگ تصویریں اور الگ الگ فوٹوز نظر آتے تھے کچھ میں شخصیات تھیں کچھ میں پرندے تھے کچھ میں پہاڑیں کچھ میں الگ چیزیں تھی تو وہ شوقیہ جمع کیے تھے اور سکے بھی جمع کیے تھے ایک آنے دو آنے دس آنے بیس آنے جو ملتے تو جمع کیے اور چٹانیں جمع کیں چھوٹے چھوٹے الگ الگ خوبصورت تو ان سب کا ہمارے نزدیک قیمت یہ ہے ابھی کہ ہم اس کو نئی مارکیٹ میں پیش کر سکتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے نئی جنریشن نہیں دیکھی ان چیزوں کو ان کے سامنے پیش کر کے ہم ایک اچھی رقم اور اچھا خاصا کچھ وصول کر سکتے ہیں